खेती में प्रयोग की जानी वाली नवीन पद्धतियां कई सारी हैं जिसमें से हम कई सारी पद्धतियों का प्रयोग भी करते हैं जैसे कि हम जब कोई जैविक खेती कर रह हैं तो उस पर किसी भी तरह के किटाणु नाशक या जीवाणु नाशक का प्रयोग नहीं करते इसकी जगह हम राख का या कुछ पोषक तत्व जैसे कि पौधे के अपशिष्टों को छिड़कने का प्रयोग करते हैं जिससे कि हमारी फसल खराब भी ना हो और उस पर कोई कीड़ा भी ना लगे और तो और इसे किसी भी पौधे को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है और फसल सुंदर और हरी भारी होती है